जैसेकि नरेंद्र मोदी देलखिन हन गैस तऽ गैस देलखिन तऽ हमरा सुबिधा होएत छै सब आदमी कऽ तऽ बिहारमे जादा करिके लोग चाबल दालि आलूके भुजिआ चाहे हरा साग सबजी छै सेम जादा करके लोग बनाए के खाइत छै अलग अलग राज्यमे अलग अलग खाना छै लेकिन तब भी पर कही भी छै से दालि भात चाबल आ भुजिआ ईसब लोग जादा करिके खाइत छै जैसे रोटी ओटी लोग कम खाइत छै लेकिन चाबल जे सरकार देलखिन हन गरीबमे तऽ अभी जादा करके लोग चाबल दालि आलूके भुजिआ जैसे साग टमाटर कोइ भी सबजी जे छै हरा जादा प्रिय होइत छै शरीर भी स्वस्थ रहैत छै सादा भोजन खयलाके बाद शरीरमे कोइ एहन बीमारी जल्दी नहि फैलैत छीकै जैसे रोटी भी लाभदायक छै जे रोटी भी अगर खयला से गहुँके ओहिमे शरीरमे ताकत होइत छै शरीरमे हड्डी भी रहैत छै मजबूत लोक जादा कोइ बीमारी जल्दी ग्रसित नहि छैहोइत चाबल जे छै चाबल खयलाके बाद अहाँ खा तऽ लै छियै मुँहके स्वाद छै चाबल अच्छा लगैत छै चाबल दालि लेकिन शरीरके लिए ओ हानिकारक छै चाबल अगर जादा चाबल खाय लिए तऽ शरीर मोटापा हो जाइत छै शरीरमे मने अनेक प्रकारके बीमारियाँ फैलैत छिकै ई लिए जे छै से खास करके रोटीमे दालि रोटी अगर होलै हरा सबजी सागमे रोटी खयलाके बाद शरीर स्वस्थ आओर प्रोट्रीन अच्छा रहैत छै ई लिए अपना ईसब खाना चाही